ہندوستانی تفریحی صنعت پوری دنیا میں مشہور ہے موجودہ وقت میں ہندوستانی تفریحی صنعت سب سے زیادہ متنوع اور تاریخی مقامات میں سے ایک ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس صنعت نے کافی ترقی کی ہے اس نے سیاحوں کے لیے بے شمار تجربات فراہم کیا ہے ہندوستانی تفریحی صنعت میں قدرتی خوبصورتی تاریخی مقامات مذہبی مقامات ثقافتی تہوار اور مختلف اقسام کے کھانے پینے کی اشیاء شامل ہے ملک میں تفریح کی مقبول ترین یہی شکلیں ہیں اور باہر کے لوگ انڈیا میں ان تمام چیزوں کو دیکھنا اور وہاں گھومنا پسند کرتے ہیں بات اہم سیاحتی مقامات کی کریں جو کہ ہندوستانی تفریحی صنعت کی ترقی کی سب سے بڑی وجہ ہے تو آگرہ میں واقع تاج محل ہے یہ تاج محل تاریخی عمارت کے اعتبار سے دنیا کے سات عجائبات میں سے ایک ہے لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا سے لوگ اس محبت کی نشانی کو دیکھنے کے لیے دیوانوں کی طرح چلے آتے ہیں پھر بات کریں کشمیر کی جو اپنی قدرتی حسن اور پہاڑی نظاروں کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے اس مشہور جگہ کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے زمین پر جنت بھی کہا جاتا ہے وہاں بھی لوگ بہت بڑی تعداد میں گھومنے جاتے ہیں اسی طرح راجستھان ہے جو اپنے تاریخی قلعوں اور خوبصورت تو لاجواب محلوں اور لمبے صحرا کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں بھی لوگ خوب گھومنے جاتے ہیں بات کریں گووا کی تو خوبصورت سمندری ساحل بڑی بڑی پارٹیوں اور اپنی پرتگالی اثرات کے لیے یہ خوبصورت جگہ بھی مشہور ہے اور دہلی کی بات کریں تو دہلی کی جامع مسجد مشہور لال قلعہ اور قطب مینار ایسی جگہ ہیں جو مغل دور حکومت کی لاجواب اور شاہکار تعمیرات میں آتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ہندوستان میں سیاحتی مواقع بہت ہی زیادہ وسیع ہے اور پُر سال دنیا بھر سے لاکھوں سیاح یہاں آتے ہیں تاکہ اس کی تاریخی ثقافت اور قدرتی حسن کا لطف اٹھا سکیں